पहिलेके जमानामे खेती करैमे बहुत परेशानी होइत रहलै पहिले बैलसँ हर जोतैत रहलै पहिले ओतना पहिले तऽ बहुत अन्न अबैत रहलै बैलसँ अब तऽ तकनीकी जमानामे ट्रेक्टर आ गेलै बहुत बड़ा बड़ा मशीन आ गेलै आओर बहुत तकनीकी जमानामे कथी कही हम आब धानो बहुत होइ छै पहिले खेती करऽमे बहुत मेहनत लगैत रहलै हमर बाबा सब हय पहिले खेती करैत रहलै तऽ बहुत परेशानी होइत रहलै अब तकनीकी जमानामे ट्रेक्टर हय बहुत अइसन मशीन भी हय तऽ आब ओतना परेशानी नहि झेलै पड़ै छै लेकिन अब आबैवला समयोमे इहोसँ बेसी तकनीकी एतै तऽ औरो खेती बढ़तै खेती होतै तऽ खाइ ला अन्न पानिके कमी नहि रहतै बहुत अच्छा हो जेतै पहिलेके आदमी सब बहुत मेहनतसँ धान चाउर उपजा उपजाके खाइत रहलै अभियो खेती करऽमे तीन तीन बारी पानि पटाबऽके पड़ै छै आओर कथी कही हम बहुत परिश्रमो अभी करैके पड़ै छै